आं हॅलो म्हाका तें कसलें खाज्या दुकान न्ही तुमगे तें खाज्या माण हय तेका लागून फोन केल्लो म्हटल्या खाजें कसलें ताय ताजें बरें आसा ता केल्लें

आं काजू बियांचेय लाडू आसा मोती चुरूय लाडू आसा आं आं आनी मोतीचूरा कितें कितले प्रकार आसा तुगे मोतीचूराचे आं तें ना फाटल्या साय फाटल्या फावट आशिल्ले मरे तुजे कडेन आं तुगे ते फाटले फावट फाटले फावट जे व्हेल्ले पळय ते बरें सामके बश्टच जाल्ले सामके कोणी अशें आं

पयलीं कळ्यार बरें खाजें खाजें खाजें कसलें हय आतां ताजे केलाय म्हणटा आनी आनी कसलें आनी कस् किदें आसा तर तुजे कडेन काजूची बरफी काजू लाडू ना जात्रे म्हणटगीर तेका खाजें नाआल्या लाडू ते बावल्यो बिवल्यो तसले किदे विशेश न्ही हें जुल्यो हय आं बरें बरें आनी ते बावल्यो बिवल्यो काय ना मरे आतां बावल्यो आं

आं आनी करपा बी आसा ह्या दिसान आं आं हां बेजार